اتر پردیش میں بہت سے بڑے بڑے کھلاڑی ہیں جنہوں نے کھیل کے میدان میں اپنے قدم کو مضبوطی سے جما رکھا ہے اور انہوں نے اس میدان میں ایک بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اس کامیابی کے ذریعے ان کا بہت نام روشن ہوا ہے اور بہت زیادہ وہ شہرت پائے ہیں انہی میں سے میرے ایک پڑوس میں رہنے والے ہیں جن کا نام ذوالفقار ہے انہوں نے کھیل کے میدان میں اپنی کامیابی کو لوگوں تک پہنچایا ہے اور بہت زیادہ کامیاب ہوئے ہیں اور ان کی مثال کوئی نہیں لے سکتا اس اتر پردیش کے مشہور سب سے کھلاڑی مانے جاتے ہیں انہوں نے فٹبال میں بہت قدم جمائے ہیں اپنے اور بہت دور سے بہت اچھی طریقے سے گول مار لیتے ہیں اور گول کیپر جب وہ گول مارتے ہیں تو گول کیپر لگتے ہوئے کتراتا ہے کہ کہیں بال اس کے نہ لگ جائے لیکن وہ بہت ہی مضبوط اور ان کی شاٹ بہت زیادہ مشہور ہے خاص طور سے میرے پڑوس کے لوگ میرے گاؤں میں بہت سارے لوگ آتے ہیں صرف ان کا کھیل دیکھنے میرے گاؤں میں ہر سال ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس ٹورنامنٹ میں فٹبال کے ٹورنامنٹ میں انہوں نے اپنا قدم جما رکھا ہے اور لوگ اس کے بہت بڑے فین ہیں اور صرف انہی کے میچ دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور ان کا نام ذوالفقار ہے